आं हॅलो कोण उलयतां कोण उलयतां हां

हां हां हां सांगात आं हां हां हय कळ्ळें कळ्ळें म्हणल्यार हे अशें तें आतां अशें खूब जाता हां अशें जायना अशें ना आनी तुमी तशें करून टँन्शनूय घेनाकात कारण हाजेर सुद्दां उपाय आता गव्हरमेंन्टान काडला आमची दोग जाणऑफिसर सांजची तिनांक तुमच्या म्हऱ्यान येतले दरवट्यान तुमचे हांगा घर न्ही श्री कृष्ण मंदिराकडेन न्ही घर आं ते येतले आनी तुमकां ते फोर्मूय बी घेवन येतले तुमची सगळी डिटेल तुमी दियात हय मेळटलें फाल्यां मागीर हय हय फाल्या धांक एग्रीकल्चर ऑफिस आसा नी काणकोण थंय वचून तुमका मेळचें पडटले ते दोनूय ऑफिसर तुमकां घेवन वतले आनी तुमचे डिटेल मागीर थंय सांगपाक जाय आनी ताजेर तुमका कंम्पॅसेशन मेळटले व्हडलेशें कांय ना तुमी आनी कांय ना ते ऑफिस आनी एकादी आधार कार्डाची जेरोक्स आनी किंवां तुमचे पॅन काड आसल्यार ताजें जेरोक्स तुमचे सुद्दां एग्रिक्लचर म्हण आं हय हय ऑफिसांत दिता हां ते समजा तुमची हें आसा हें एग्रिक्लचर म्हूण तुमची जमीन आसा ताजे कितें डॉक्युमेंट आसा जाल्यार तें घेयात हां म्हणटकीर जें आसता बरें जातलें तेजे झेरोक्स घेतली ते सगळ्याची आनी एक दोन फोटोग्राफ घेयात हय बेगीन बरें बरें हय हय हय हय तशें जावपाना तें कळ्ळें हय बरोबर हय बरोबर बरोबर हय हय हय आमी समजूंक शकतात तुमी थंय मागीर एग्रीक्लचर ऑफिसांत वचून तुमकां थंय बरोवन घेतले तुमचे कडच्यान तुमी फोटोग्राफ दवर नाल्यार आधार कार्डा जेरोक्स पॅन कार्डा जेरोक्स आनी एग्रीक्लचर जमीन आसा अशे म्हूण ताजो एक डॉक्यूमेंट अशें घेया आं हय हय आं ते तुमी घेवन आयले की जालें हां बरें तर हां बरें हां बरें बरें हां